हम जो हैं अभी भी कई जगहों पर है जो नगद भुगतान करते हैं जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जो परचून की छोटी मोटी दुकाने हैं उन पर हम अभी भी नगद भुगतान करते हैं क्योंकि वहाँ पर जो इंटरनेट से जो ऑनलाइन भुगतान यू पी आई बैंक के माध्यम से लिया जाता है वह सुविधा अभी भी उपलब्ध नहीं है जैसे कई घर में राशन का समान होता है राशन पानी का उसके लिए कुछ भी चीज़ें लानी होती है छोटे जो व्यापारी लोग है जो व्यापार करते हैं वह भी नगद ही भुगतान करते हैं हम उनके द्वारा भी आपस में लेन देन है जो नगद ही करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो ऑनलाइन यू पी आई की सुविधा हैं उनको लोगों को इतने अच्छे से वह जानते नहीं हैं तो इस वजह से क्या है कि वो नगद ही भुगतान लेते हैं इसलिए लेकिन अभी भी आज के क्षेत्र में इंटरनेट नहीं लेन देन और धन की जो अवधारणाएँ है उसको काफ़ी आगे तक बढ़ा दिया है क्योंकि हम अब कहीं भी कैसे भी किसी भी जगह पर ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं यू पी आई की माध्यम से तुरंत ही कहीं भी किसी जगह पर बैठे बैठे धन की जो पैसा है उसको लेन देन कर सकते हैं तो इस वजह से जो इंटरनेट के माध्यम से आज के क्षेत्र में काफ़ी बदलाव हुआ है